पहिंरी रोटी ठाहिण लाइ तरह तरह जा चूल्हा ईंदा हुआ लकड़े जा ईंदा हुआ लोखण जा ईंदा हुआ मिट्टीअ जा ईंदा हुआ हाणे एल पी जी सिलैंडर अची वियो आहे जॾहिं खां सुविधाऊं सुठी थी वियू आहिनि मगर तंहिंसां गॾु बि पाण खे सुविधा सां गॾु बि ध्यानु रखणु ज़रूरी आहे सावधानी रखणु जरूरी आहे त हिनमें मां का तव्हां कुझु शयूं ॿुधायो तो जेकी तव्हां सावधानी बरती सघो था जीअं की चुल्हो जेको आहे घटि में घटि छह इंच अठ इंच परते हुजणु खपे असांखा चुल्हो दीवार पासे हुजणु खपे या असां इन पासे जिते बीठा आहियूं कॉटन कपिड़ा पाए करे वापरो चुल्हो ॾेढ ॿ महीननि में गैस वारे खे सॾु कराइ हिक दफ़ो पाइप लाइन चेक कराइणु जरूरी हूंदी आहे तंहिंखा पोइ जॾहिं बि गैस जी बांस अचे थी त सभिनि खां पहिरीं चुल्हो जो जेको हेठि गैस जो नॉब हूंदो आहे सिलैंडर ओ मथे त हू बंदि करियो तंहिंखां पोइ चैक करियो जेतिरो थी सघे थो हवा पाणी वारी जॻह ते सिलैंडर रखो की कॾहिं अगरि गैस लीक थिए थो हवा सां गैस निकरी वञे ॿाहिरि ईअं न की तव्हां बंदि कमरे में ई गैस रखी वेठा हुजो ॿियो तव्हांखे जॾहिं बि गैस जी बांस अचे थी त तव्हां सिधो पहिंरी नॉब बंदि करे चैक करो किथां अचे थी कोई बि लाइट जो सामान न ॿारो कोई बि माचिस वाचिस ॿारो न हुनखे ॿाहिरि अची वञो ऐं गैस वारे खे सॾु कराइ करे हिक दफ़ो चैक करायो की छा आहे छा प्रॉब्लम आहे छा न आहे नंढे ॿारनि खां गैस खां परिते रखो नंढे ॿारनि खे जेतिरो थी सघे गैस खे हथ लागाइण न ॾियो